تلنگانہ میں ییروی کیے جانے والے مختلف مذہب کے لوگ ہیں رہتے جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی یہاں پر ہندو تلنگانہ میں بہت زیادہ ہندو ہیں جہاں پر تلنگانہ میں تیلگو زیادہ بولی جاتی ہے اور تلنگانہ میں ایک دوسرے کا بہت ہی احترام کرتے ہیں ہاں جیسے ہندو مسلم ہیں سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی ویسا برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ریچولس ریچولس کا بھی احترام کرتے ہیں اگر مسلمس میں کوئی عید وغیرہ ہے تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں اگر ہندوز میں کوئی گنیش وغیرہ کا ریچول ہے تو اس کا بھی اس میں لوگ ایک دوسرے عیہ عیدوں کا احترام کرتے ہیں ہندو مسلم ہم جو سب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تلنگانہ میں ہر مذہب کی پیروی الگ الگ طریقے سے کی جاتی ہے اور ہر کوئی ایک دو ایک دوسرے کا مذہب کے ہیں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے عیدوں کا احترام کرتے ہیں کوئی تنازع وغیرہ پیدا نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے میں ایک دوسرے میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے مذاہب کی پیروی کرتے رہتے ہیں